में जदूं निक्की ही तेल्लू मेरा सपना हा कि में आईएएस आफ़िसर बनां ब फ्ही जदूं बड्डी होई बड़ी पता चलेआ आईएएस आफ़िसर बनने ताईं बीएससी दा पेपर देना पौना ते ओह् बोह्त मुश्किल होंदा ऐ ते में इन्नी इंटेलिजेंट नी ऐ फेर हून मेरा सपना ऐ कि में इक बैंकर बनां जां फेर कोई बड्डी इंडस्ट्री च कम्म करां तां करियै में हून सब्जेक्ट रक्खे दे अपने कालेज च बीएससी ऐ पैह्ले में इलेवन्थ ट्वेल्थ इच नान मेडिकल रक्खे दे हे हून मैं बीसीए रक्खे दा कन्नै एनसीसी बी ज्वाइन कीती दी ऐ बीसीए च एह् फाएदा ऐ कि अस होई सकै ते कुसै इंडस्ट्री च लग्गी सकने कोई प्राइवेट शैल कम्म करी सकने कोई कोई बी निक्की मुट्टी इंडस्ट्री च लग्गी सकने अगर अस कोई इंडस्ट्री च जाब नेईं मिलनी ऐ ते अस अपना आप खुद दा साइबर कैफे खोह्ली सकने जानि के अज्जकल गौरमेंट कम्में दी बड़ी कमी ऐ तां करियै में बीसीए रक्खेआ कि एह्दे बिच्च मी दो स्कोप लब्भी जाने इक में बैंक च बी लग्गी सकनी आं बैंक दा पेपर देइयै एह्दे बिच्च ओह् बी ऐ होर किसे इंडस्ट्री च बी लग्गी सकनी आं क्योंकि बीसीए सब्जेक्ट जेह्ड़ा ऐ पूरा कम्प्यूटर बेस्ड ऐ ते तां करियै में रक्खे दा कन्नै कन्नै में एनसीसी बी रक्खी दी जेह्ड़ा स्कोप एह् ऐ के एनसीसी कम्प्लीट करियै एसएसपी दा पेपर बी देई सकनी मतलब दो स्कोप न मेरे कश कि मैं बीसीए करयै बैंक च लग्गां जां फिर कोई हा बड्डी इंडस्ट्री च जाब करां जां फिर अपना कोई साइबर कैफ़े खोलां मतलब मैनें जेह्ड़े सब्जेक्ट रक्खे दे न ओह्दे च स्कोप ऐ बड़ा ज्यादा एह् गल्ल ऐ जम्मू च थोह्ड़ी जाब दी कमी ऐ बट कोई नी अगर मैं शैल करियै पढ़गी अपने बीसीए सब्जेक्ट च अच्छे पर्सेंट लैगी ते में सब फायदा बी ऐ में करी सकनी आं अग्गे केश क्योंकि बीसीए जेह्ड़ा सब्जेक्ट न एह्दे बिच्च बड़ा स्कोप ऐ पैह्ले में केएएस बी करनां चाहन्नी ही ब ओह् बड़ा टफ होंदा ऐ ते में कालेज च आइयै पैह्ले आर्ट्स रक्खना चाहन्नी ही ब फेर चेंज होई गेआ फेर मेरा मन करेआ कि में बीसीए रक्खां तां करियै में हून बीसीए रक्खेआ ते एह्दे च इ'यो स्कोप ऐ कि मैं कम्प्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट ऐ ते कम्प्यूटर अज्जकल सारी जगह यूज़ होंदा भामें तुस कुतै बी लग्गी जाओ उत्थै कम्प्यूटर ऐ गै ऐ तां करियै मैं कम्प्यूटर च कोर्स कीते दा